عام طور پر ہندوستان میں اردو ہندی انگلش اسلامک اسٹڈیز فنی تھیولوجی میتھ ایس ایس ٹی سائنس آرٹ مورل ویلیو کمپیوٹر فزیکل ایجوکیشن وغیرہ جیسے مضامین پڑھائی جاتے ہیں دوسرا کیا استاد اچھے اور پڑھے لکھے ہیں دیکھیے استاد اپنے آپ میں قابلِ تعریف ہوتے ہیں کیونکہ اپنے مضامین میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ہی وہ استاد کے طور پر مقرر کیے جاتے ہیں ہندوستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں اپنی علاقائی زبان بولی جاتی ہے اور اسی کی بنا پر وہاں مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں تو تو مختلف جگہوں کے مضامین بھی مختلف ہو سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے ہندوستان میں ایک ہی جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں جیسے کہ تمل ناڈو میں تیلگو تمل میں مضامین پڑھائے جاتے ہیں بنگال میں بنگالی پڑھائی جاتی ہے مہاراشٹر میں مہاراشٹر میں مہاراشٹری پڑھائی جاتی ہے گجراتی میں گجراتی پڑھائی جاتی ہے اس طریقے سے مختلف جگہوں پہ مختلف زبانیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور وہاں کے استاد بھی اسی چیز میں مہارت حاصل کر کے اپنے بچوں کو تعلیم فراہم کرتے ہیں